بہار میں عموماً کپاس کی کھیتی ہوتی ہے گنا کی کھیتی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں گنا کی بھی ایک کہ انڈسٹری اور شعبوں نے گنا کو زیادہ بڑھاوا دیا اسی وجہ سے بہار میں تھوڑا ڈیولپمنٹ ہوا اور ترقی ہوئی اور بہار میں ادھکتر سنکھیا میں گنا ہوتی ہے گنا ہوتی ہے اس کے بعد چینی ہوتی ہے چینی کی کھیتی ہوتی ہے کپاس کی کھیتی ہوتی ہے مکئی کی کھیتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں بہار میں جتنے بھی کسان ہیں جو بھی ہے سبھی انہی پہ قائم رکھتے ہیں یا اپنے اپجاؤ کرتے ہیں ان کو بیچتے ہیں کھاتے ہیں پھر ان کو لگاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہار انڈسٹریوں میں اگر کہیں ترقی کی ہے تو کہیں نہ کہیں کسانوں کا ہاتھ رہا ہے اس میں اور بہار میں ادھکتر چینی کی فیکٹری ہیں یہ ہیں اس کے بعد چینی کی فیکٹری ہیں اس کے بعد کپاس کی کھیتی ہوتی ہے تو کپاس یہاں سے مکئی ہوتی ہے مکئی جو یہاں سے بنگلہ دیش بھیجا جاتا ہے وہاں سے اب پیاز کی کھیتی بہت ہوتی ہے بہار میں گیہوں ہوتی ہے چاول مطلب اناج اگر ہوتی ہے تو بہار میں سب سے زیادہ بہار میں اور اس سے اگر انڈسٹری میں اگر کسی کو اب اگر ہوا ہے تو وہ کرسی سے ہی ہوا ہے کسان سے ہی ہوا ہے انہوں نے ہی بہار کو ڈیولپمنٹ میں آگے اپنا یوگدان دیا ہے کیوں کہ انہوں نے کھیتی کی ہے کی ہے بہت ہی مشکل سے بہت ہی مشکلات کا سامنا کیے اس کے بعد بہار کو بہار ترقّی کر رہے ہیں اور میں بہار بہار کے کسانوں کا ہاتھ ہے کیونکہ مکئی مکئی جو یہاں سے باہر دیس میں جاتے ہیں بدیس میں جاتے ہیں تو وہاں نام ہوتا ہے کہاں کہاں اپجائے کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے بہار میں بہار میں اپجاؤ ہوتا ہے اور بہار میں کسان ہیں اور ان کا پوسک راسک بھی یہی کسان تو اپجاؤ کر کے ہی اپنا گھر چلاتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہار میں بہار کے انڈسٹریوں میں اگر بہار کا ہے صوبہ اونچا ہوا ہے تو وہ کسانوں کی وجہ سے ہی